हाँ मैंने अपने क्षेत्र में खेल क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य या फ़िट्नेस कैम्प में कभी कभी भाग लिया है इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जोकि हम पहले से नहीं जानते हैं और उन सभी जानकारियों से हमें बहुत फ़ायदा होता है इससे हम खुद भी तंदुरुस्त रह सकते हैं और अपने घर वालों को भी वो सब चीज़ें सिखा सकते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और तो और वहाँ जाने से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते इसलिए वहाँ जाना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है